हांव हॉस्टेलांत रावतालें म्हाका खूब त्रास जातालो म्हळ्यार न्हांवपाक म्हळ्यार थंय थण न्हांवपा पडटालें म्हाका गरम उदक न्हांवपाची सवय तेका लागून म्हाका हांवेन केटल घेवपाची चिंतलें चाव करपाक नुडल्स बी करपाक उदक तापोवपाक बऱ्याक पडटलें न्हूं तेक लागोन इलेक्ट्रीक किटली घेवपाची चिंतली आणी म्हागे एक फ्रेंन्डान बीन सांगले ती बरी येत म्हण तेक लागून हांवेन एक ऑर्डर करपा पयली पोयलें हांवेन सोदलें एक बरिशीं दिसली म्हाका आनी हांवेन मुद्दामूच म्हारग अशीं घेतली किटली दोन हजाराची कितलीं आसत तीं हांवेन ती ऑर्डर केली आनी हांवेन ऑर्डर केले केन्ना एक सप्टेंबरांक केल्ली एक म्हयनो काडलो तिये येवपाक केन्ना येयली जाणां त्रेवीस तारखेक येयली एक सप्टेंबरांक केल्ली त्रेवीस सप्टेंबरांक येल तीं आनीक हांवेन लावन पळयली तेचे पयली सगळें रिव्ह्युवस बीन पळयल्लें बरें आसलें थोडे पाड बीन आसले आनी चड आसलें रेटिंग्स बीन चड आसली म्हणून हांवेन घेयल्ली कळ्ळें हांवे लावन पळयली पळयल्यार बरी येयली दोन दीस तीन दीस गरम बीन जातालें उदक आनीक वायर बीन बरी आसली उदक बीन बरें गरम जातालें आनीक म्हणून हांवेन हॉस्टेलांक व्हयली मम्मीन बीन घेवपा लायली म्हाका बऱ्याक पडटली न्ह्यं म्हूण आनी हांवें हॉस्टेलांक व्हयली आनी लायली दोन तीन दिस बरी येयली उदक बी बरें तापलें पांच मिनटांनी तापतालें आनीक एक दोन म्हयनें जातकीत पळयल्यार कितें उदक तापपाक पोंदरा मिनटां वीस मिनटां लागपा लागली आनी ती हांवेन दोन लिटरांची ऑर्डर केल्ली पळय तेंतूत तें देड लिटर उदक येताले आसूं म्हळ्ळें हांवेन पोयली बरी येयलां न्हूं ऑवरल पळयल्यार मागीर मागीर पळयल्यार कितें दोन म्हयन्यांनी ती पाड जाली पाड जाली म्हळ्यार कितें जाली उदक सारकें तापना जालें आनी तेची ती इलेक्ट्रीक प्लेट येता पळय ती तेचेर ती दवरपाची न्हूं केटल तीं केटल पयल्यार तें वांकडें जालें तें घालपाचे केटलीक घालपाचे तें वांकडें जालें आनी तेचे बटण मारपा न्हूं तें केटलीचे तें बटण पाड पोडों लागच ना जालें पर परत पडटा ऑन केल्यार पडटा आनी ती रेड लायट पेट्टाली तांबडी लायट पेट्टाली ती सुद्दां मोदें मोदें पेटना जाली पेट्टा म्हळ्यार ती तापतास अशीं जाल ना आणी पेटना जाल्यार तापना अशें जालें म्हाका इतलें राग येयलो जाणा त्या किटलेचो खरें म्हाज्यानी जायना जालें दोन म्हयन्यांनी पाड जावप म्हळ्यार कितें तूं पयलीं पांच मिनटांनी गरम जातालें आनीक आता वीस मिनटां लागता म्हळ्यार कितें आनी आमकां हॉस्टेलांत चड वेळ बी न्हांवपाक मेळनासलें न्ही धा धा मिनटांनी भायर येवपाक पडटालें आनी तें उदक तापपाक म्हाका वीस मिनटां लागतालीं ती तापोवन व्हरता म्हळयार तीस मिनटां हांगाच गेली आनीक कितें गा म्हळ्यार हांवेन तें नुडल्स चाव बी करपाक हाडलेली पळय उदक तापपाचे तें सोडू खबर च्याव बीन जाताली पयली मागीर मागीर तेचेर दुदाची चाव बीन जायच ना जाली दुदाची चाव बीन अशीं करून खोतखोतो येता ती बंद पडटाली जायच नासली सारकीं उकडच नासली आनीक नुडल्स बीन आसलें पळय तें हांव मेगी घालून करताले पूण तें ना जायनासले सामकें करपून वयताले नुडल्स बीन उदक सुद्दां घालून दवरल्यार उदकच जाताले सारकें खूब उदक घालपाक पडटालें नाजाल्यार करपून वयतालें पाड पोडों तेका लागून म्हाका इतलो राग येल जाणा त्या किटलेचो दोन म्हयन्यांनी पाड जावप म्हळ्यार कितें तुका इतले जावन इतलें म्हारग ऑर्डर केल्ली हांवेन बरी येतो म्हूण कितें गा म्हळ्यार पाड येवप म्हळ्यार शीं हो मागे सामको पाड एक्सपिअरन्स ह्या किटलेचो आनीक मोदें फट्ट जावन आवाज येतालो हय तें शॉर्ट सर्किट जाता तशें करून आवाज येता पळय तशें करून आवाज येतालो म्हाका मागीर मागीर भंय दिसपाक लागली आता हांयेन ती काडूनच उडयली आता हांवेन ती वापर करना तेचो मम्मी बीन म्हाका युज करनाका म्हणपाक लागली ती मागीर मागीर बरें न्ही म्हागीर तो शॉक बीन येयल्यार लायटीचें तेका लागून हांवेन ती वापर केल्लां ना तिचो परत तेका लागून हांव आनी आनी त्यो तेसो केटली घेवपाकच वचना शॉपार घेतल्यार बऱ्यो त्यो केटली बी आनी त्यो बरें येना हय त्यो रोखड्यो बंद पडटा उदक बीन पयली पयली बरें तापता आनी मागीर मागीर पाड पडलें सारकें जायत ना तें आनी तेचे नुडल्स तर साप्प जायना तें सामकेंच हे करपोन वयता आनी कांयच जायना तेचेर एक चाव एक करपा मेळटा तेचेर ती बीन जावन कुटें चाव दुदाची चाव कोरपाकच मेळना दूद तें रोखडें ओतोन ओयता खतखतो येतकीर आनी तें सारकें करपता उकडनां सुद्दां कांयच कितें दवरल्यार बी तेक लागून म्हाका सामको बेजार येल तेचो हांवेन आतां ती वापर करपाचीच बंद केल्या आंतां हांव गेसांचेरच उदक तापोवन व्हरता घरां कडेन येयलां न्हूं हांव आता हॉस्टेलांतल्यान भायर सरलें तेन्ना तेका लागून वापर बीन करना तेची